हुन अ' ऊं तुसैं सारैं गी सुनानी आं रुमालू राम जी दे बारे च दिक्खो ओह् इन्ने सोह्ने सोह्ने गीतड़ूी गांदे न नचदे बी हैन कन्नै कन्नै ते ओह् सारे जम्मू बिच इन्ने ज्यादा मशहूर न कि उ 'नें गी स्कूल स्कूल काॅलेज सारें बिच लोक सददे न ओह् इन्ने सोह्ने गीतड़ू गांदे न ते नचदे न ते उ'नें गी अजकल ब्याहें कार्जें बी लोक सददे न इन्ना सोह्ना अपना म्हौल बनांदे न मतलब कि सारे लोक खुश होई जंदे न ते तुसें सारें गी पता ऐ कि हुंदी पुत्री जेह्ड़ी सर्स भारती ओह् बी इन्ने सोह्ने सोह्ने गीतड़ू गांदी ते नचदी बी ऐ कन्नै कन्नै ते हुन दिक्खो दोऐ बब्ब पुतर इन्ने सोह्ने सोह्ने गीत गांदे नचदे ते सारे पूरे जम्मू बिच इन्ने ज़्यादा मश्हूर होऐ दे उ'नें गी हर इक बच्चा जानदा ते हुन असें अगर इ'यां कोई गाना गाना होऐ तां असें इन्ना नीं मश्हूर होंदे हुन असें अपनी उ'नें इन्नी ज्यादा मेह्नत कीती कि ओह् अज्ज कि ओह् उस मुकाम पर पुज्जे दे न कि इन्ने ज्यादा मश्हूर होई दे न कि लोक मतलब हर इक लोक जानदा ऐ ते इन्ने सोह्ने गीत गांदे न इयां कि रूमालू राम दा गानाअ 'ऊं तुसें गी सुनानी कि सर्स भारती दा गाना रुमालू राम दा गाना इसलै मिगी चेत्ता नीं ऐ आवा दा लेकिन अ'ऊं तुसैं गी सर्स भारती दा गाना सुनानिया जि'यां काला काला कोट स्याएआ एह् आह्ला गाना ऐ ते इन्ने सोह्ने सोह्ने गीत गाए न जेह्के सारें लोकें गी बहुत ज्यादा पसंद औंदे न ते